मूंखे गीत ॻाइण जो शौंक आहे नंढिपिण खां ई सिंधी कलाकार या केर बि ॻाईंदो हो न त पोइ मुंहिंजी बि दिलि थींदी हुई मां बि इएं ॻायां त उहो शौंक हलंदो आयो आहे वरी पोइ मां सिखण बि वेंदी हुयमि पहिरिएं नम्बर त हो उते सेखारींदो हुयो भई जीअं सिंगिंग इहो कीअं गीत ॻाइबा आहिनि कीअं चालू कबो आहे ऐं शुरुआत छा सां थींदी आहे भई सा रे गा म पहिरियों सॼो उहो सेखारियईं तंहिं खां पोइ वरी बाजे हलाइण ते सा रे ग म सेखारियईं मां ॿ टे महिना इएं वयमि पर मूंखे वरी ॾाढो परे पियो लॻे त पोइ वरी मां घर में ई कोशिशि कंदी हुयमि ॻाइण जी ऐं हाणे बि मां भॼन बि ॻाईंदी आहियां असां जो पंहिंजो कोई प्रोग्राम थींदो आहे पाण में मिलंदा कंदा आहियूं त उते बि मां भॼन बि ॻाईंदी आहियां सिंधीअ में जेके असां जा आहिनि हा मां सिंधी आहियां सिंधी सदाईं आबाद रहो मतिलब उहे बि मां ॻाईंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं मास्टर राजन जा जेके बि क़लाम आहिनि या गीत आहिनि मां उहे बि ॻाइण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं प्लस मां उन्हनि जी पोटी संगीता सुखाणीअ जन खां ॻाइण ॻाइण जी वठ चवंदी आहियां भई तव्हां मूंखे पंहिंजी आवाज़ में ही भॼन ब अ रेकार्ड करे ॾियो या भरे मोकिलियो आडियो त पोइ मां उन ते कोशिश कंदी आहियां उन्हनि सां गॾु ॻाइण जी कंदी आहियां त पोइ मूंखे अची वेंदो आहे ॻाइण ऐं पोइ असां चंड ते बि प्रोग्राम कंदा आहियूं त पोइ उते बि मूंखे चां मिलंदो आहे मौक़ो मिलंदो आहे त मां उते बि ॻाईंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे दिल ख़ुश थी वेंदी आहे मूंखे चां केर चवंदो आहे न धनवंती अचु कोई भॼन ॻाए त पोइ मां त खुशीअ सां ॻाईंदी आहियां असां खे वरी पोइ गिफटियूं बि ॾीन्दा आहिनि सूखिड़ियूं बि ॾीन्दा आहिनि भई तो सुठो ॻायो या शाल ॿाल बि विझंदा आहिनि भई भॼन सुठो हुयो या तो ही सुठो ॻायो आहे ऐं इन हिसाब सां मज़ो बि ईंदो आहे ऐं पंहिंजी सिंधियत खे बरक़रार रखण लाइ असां सिंधी भॼन घणो करे सिंधी भॼन ई सुठे नमूने ॻाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे ज़ोर ॾीन्दा आहियूं जीअं त असां जी सिंधियत बि ऐं बरक़रार रखे ऐं असां सिंधी सुठे में सुठा भॼन ठाहे करे पाण बि ॻायूं ऐं ॿियनि खे बि ऐं अञा वधीक ई बधीक सिंधी गीत ॻाइण जी कोशिशि चालू आहे ऐं इरादो त इहो ई आहे त जीअं सुठा सुठा भॼन ऐं गीत मां ॻाए सघां ऐं मूंखे ॾाढो ॾाढो शौंक आहे माना सुम्हण महिल बि न इएं लॻंदो आहे मां सिधी दिलि ई दिलि में पई दोहराईंदी आहियां भई हे भॼन आहे पोइ मां उहो दोहिराईंदी आहियां पंहिंजे मन में भई सुभाणे मां ही ॻाईंदमि त पोइ उन उहो मां पंहिंजे मन मन में या केर न हूंदो आहे त पोइ रूम में ज़ोर सां ॻाईंदी आहियां त जीअं मुंहिंजी हीअ प्रैक्टिस बि थी वेंदी आहे इन करे मूंखे सिंगिंग ऐंड गीत ॻाइण वणंदा आहिनि ॿियो ऐं जेतिरो थी सघे जेतिरी उमिर आहे त जेतिरो सिख ओतिरो घटि आहे ऐं असां जा सर्किल में सिंधू सर्किल में क्लास बि हलंदा आहिनि उते बि सेखारींदा आहिनि आर्तवार आर्तवार ते मां उहा बि कोशिश कंदी आहियां त उते बि वञी करे मां गीत ॻाइण सिखां ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे